शिक्षणाच्या उणावाक लागून शारी लोकां परस गांवच्या वाठारांतलो लोकांचो आवाज उण्या प्रमाणांत आयकतात अशें तुमकां दिसता तर हय गांवचे लोक अशिक्षीत आसले कारणान खंयच्याय ऑफिसांत जर गेले जायत जाल्यार तांचे कोण चडशें आयकनात कारण तांकां थंयचे बोड हे ते वाचपाक येनात कोणाकूय विचारल्यार सुद्दां ते सारके इनफोर्मेशन दिनात थंगां बस थंगां अशें करतात ना जाल्या तुमी ऑनलायनीचेर करात अशें तें म्हणटात पूण तांकां तें कांय जमना त्यासाठी खुबशे अशी समश्या गांवच्या लोकांक येतात कारण अशिक्षीत आसले कारणान